थाखा दाहार लानायनि थाखाय बिखय सोंदों आरो जेनेबा थाखा दाहारखौलाय बिदिनो लोमजा साजाफ्राव लानांगौआव लानांगौ जायो लालाय लायो दाहारखौलाय माब्लाबा निदान जाब्ला लानांगौ जाखायोना लायो लानायालाय लानानै मोजाङै मोजां होफिननांगौ आरो जुदि मोजाङै होफिननो हायाब्ला नोंनि न'खराव मा दङ अमा दंना मोसौ दं बेखौ बोनानै लाङो आरो ग्रुपा सम मोनसे ग्रुपफ्राव लायोब्ला मानि ओरैनोलाय गावजों गाव लानायालाय दस थाखा गाहामनि लायो नालाय दस थाखायावथ' बिराद सुद जायो ग्रुप ओंखारनायनिफ्रायसो दस थाखाया गैया जादों होनो हायोब्ला मोजां होनो हायाब्ला दाउ अमा लाङो आरो बोनानै दाउखौथ' लाङा जेनेबा अमाफोर दंब्ला मोसौफोर दंब्ला बेफोरखौ बोनानै लाङो आरो थाखाखौ जुदि मोजाङै मोजां बुजायाब्ला बेनोसै बिदिनो फैसाया बुरजाफोर मायोब्ला लायोब्ला हाफोरखौ सुख'यो आरो हाफोरखौबो सुख'नानै लायो